हाँ हैलो हाँ मैं अमन पेंटर बोल रही हूँ अच्छा कितने रूम पैंट करवाना है आपका मतलब घर कितना बड़ा है रूम कितने हैं

हाँ हाँ हाँ तो आप कलर बता दीजिए कौन सा कलर किस रूम में करना है और जैसे हॉल में आज कल डिजाइन वग़ैरह बनती है तो आपको किस प्रकार की डिजाइन बनानी है वह बता दीजिए मैं एक काम करिए मैं आपको कुछ डिजाइन व्हाट्सप करूँगी तो आप उस हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सी डिजाइन पसंद आ रही है उस हिसाब से अपन डिजाइन करेंगे ठीक है हाँ ठीक है तो चार्ज आर्ज मैं व्हाटसप कर दूँगी कर दूँगा आपको हाँ ठीक है तो चार्ज का ऐसा कुछ नहीं है कि एक दम फिक्स है अपन थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे ठीक है थैंक यू